अंजी नमस्ते जी अच्छा केह् समस्या तुंदी अच्छा ते तुसें किश बाहर दा खाद्धै दा होना तां तुसेंगी होआ दी होनी

कब्जी करी ओड़ी गैस ते निं होई दी तुसें ई

त तुसें जादै खाई ओड़ेआ ते लालच कीता होना फ्री दा थ्होआ दा हा तुसेंगी

हून तुस इक्क कम्म करो जमैन लैओ ते ओह्दे कन्नै इंया कोसा कोसा पानी पी लैओ उप्परो ते फर्क लग्गी जाना ओह् तुसेंगी गैस लग्गी दी होनी आहो फर्क लग्गी जाह्ग ओह्दे बाद